हाँ दीदी प्रणाम हाँ हाँ मे मैं काजल मैं काजल हूँ मैंने सुना है कि आपकी दुकान में फ़ोन फ़ोन आपकी आपके यहाँ दुकान की फ़ोन की दुकान है तो क्या सच है

पर ये है कहाँ प्रयागराज में अच्छा तो फिर आपके यहाँ कौन कौन सा फ़ोन है जैसे कि मुझे वीवो का फ़ोन चाहिए और और समसम का ओप्पो का ठीक है तो ये सब फ़ोन है न आपके पास अच्छा ठीक है फिर सोचते हैं आने के लिए वी और हाँ हम आ रहे हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे यहाँ पर कोई है नहीं मेरे पापा थे ओर मैं सोची थी उनके साथ आने के लिए और क्या वो उनको इजैक्टली किसी काम से वो कहीं बाहर चले गए बिना बताए मुझे वही मैं सोच रही हूँ कल आऊँ क्या तो ठीक है आते हैं हम लेकिन क्या कहते हैं हम हाँ

तीन सौ पैंतीस हज़ार पचास हज़ार का कौन सा फ़ोन है पचास हज़ार का एप्पल का शुरू हुआ है मैंने तो कभी सुना ही नहीं था पचास हज़ार का एप्पल का फ़ोन कब शुरू होगा थोड़ो तो ठीक है हमें आप ऐसा महंगा देंगी पचास अचास हज़ार वो तो हमें नहीं चाहिए तो ठीक है हमारे बहुत से कश्टमर हैं आप ही नहीं हो मैं कहीं और भी दुकान जा कर ले सकती हूँ आप देना हो तो दो लेकिन फिर भी आपको देना चाहिए दीदी ऐसा नहीं करना चाहिए हम हम किस उम्मीद से ये सोच रहे थे आपके यहाँ आने के लिए

लेकिन अभी तो आप बोल रहे थे पचास हज़ार और अभी तो बोल इतने का लेकिन फिर तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ सोच रहे हैं कि हम वही कि थोड़ा और कम कर दीजिए पचास हज़ार जो जो बोल रही हैं उसे चालीस हज़ार कर दीजिए तो ठीक है सोचते है आने के लिए तो क्या आप किसी को भेज सकती हो यहाँ ऊंचड़ी कौन कौन है तो ठीक है प्रणाम